असां ॾिसूं था असांजे सूरत में अहिड़ा जाम त्योहार आहिनि जेका जाम टाइम खां प्रसिद्ध आहिनि जेकी संस्कृति परंपराऊं हेॾी प्रसिद्ध आहिनि जंहिं कंहिं खे ॾिसूं उतराण उतराण सुभाणे उतराण जेको त्योहार आहे उहो सॼे इंडिया में सभिनी खां सुठो सूरत में मल्हायो वेंदो आहे ऐं उहो सूरत जो ई पंहिंजो त्योहार आहे उतराण में माण्हू पतंग उॾाईंदा आहिनि ऐं माण्हू उतराण में अहिड़ो भई परंपरा आहे की भाई माण्हू हिक ॾींहुं पहिरीं वेई करे रातिजो कन्नी बधंदा आहिनि पोइ दोरी घसाईंदा आहिनि हिते माण्हू दोरी घसाईंदा आहिनि बाहे न कंदा आहिनि त उहो माण्हू घसाए करे पोइ हुन दोरीअ में पतंग उॾाईंदा आहिनि हिकु ॿिए जी पेचू कटंदा अहिनि ॿियों टेक परंपरा करे ॻाल्हायूं त गरबा ऐं कॾे हिते दशहरा बि सु सुठो मल्हायो वेंदो आहे दि में रा रावण दहन के कयो वेंदो आहे अहिड़ो सभु परंपराऊं आहिनि जेकी सूरत में मल्हाई वेंदियूं आहिनि